हेलो कैब एजेन्सी से बात कर रहे हैं जी सर आपके ड्राइवर ने हमसे गाड़ी के चार्ज के अलावा और भी पैसे मांगे हैं जो मूल किराया है उससे भी एक्स्ट्रा पैसे मांग रहा है हमने कैब के किराए के लिए पहले ही आपसे चर्चा कर ली थी और अब इतना देंगे ड्राइवर आपका एडवांस पैसे और ज़्यादा मांग रहा है ड्राइवर को थोड़ा आप समझाइये या अब मैं उसको पैसे नहीं दे रहा हूँ उससे आप बोलिए वो पैसेंजरों से इस तरह पैसे एक्स्ट्रा नहीं लें